आदमीके पसन्द नापसन्द तऽ बहुत किछु होइत छै लेकिन हमहूँ एगो छियै जेकि हमरा मन्दिरो पसन्द मन्दिरो पसन्द छै आ हल्का एन्जॉय टाइपके मोमेंट जे होइत छै जेनाकि मतलब हॉलमे मूवी देखनाइ आ तकर बादमे पब उब जेनाइ ई सब हमरो अच्छा लागैत छै लेकिन शांति वाला अगर बात कएल जाय मन्दिर उन्दिर जाए के बाद किुछ जादा शांति मिलैत छै आओर अच्छा भी लागैत छै आ तकर बादमे शांति टाइपके जगह छै ने हमरा किछु जादा पसन्द आबैत छै आओर शांति जगह एहि खातिर पसन्द आबैत छै किआकि बचपनसँ मतलब पढ़ै तढ़ैके आदत रहलै जेकि शांतिमे पढ़ैत छियै आओर ओ माहौल हमरा मतलब जे भी हुए एगो होइत छै आपरुपी या भगवानके देन हमरा लेकिन शांति जगह बहुत पसन्द होइत छै ककरो होइत छै हल्लो गुल्लो छै छै चलि रहल छै पूरा कोइ दिक्कत नहि लेकिन शांति माहौलमे छै ने कोइ भी काम करएके बाद किछु अलगे मजा छै मतलब लागैत छै किछु करलिऐ आब अशांत माहौलमे की होइत छै कि कतनो काम करि लेलिऐ ओकरामे किछु मजे नहि एलै तऽ इएह सब बात छै कि घुमनाइ फिरनायइ तऽ लागले रहैत छै लेकिन हमरा मन्दिर उन्दिर जे कहैत छै घुमए लऽ जेनाए ओ हमरा काफी अच्छा लागैत छै मन्दिरमे एक सुकून मतलब महसूस होइत छै पूरा शांत शांत लागैत छै हँ मतलब सही छै एक तरहसँ जुड़ल छियै अपन धरतीसँ अपन माटीसँ जुड़ल छियै हरेक आदमीकेँ कंसल्ट रहैत छिऐ